हमारे गाँव में एक सरकारी इस्कूल है जिसमें पढ़ाई नहीं होती है और उसमें गोरमेंट पूरी व्यवस्था देती है बट यहाँ तक पहुँच नहीं पाता है जैसे गवर्मेंट जो सरकारी इस्कूलों में बच्चों के लिए दूध और केले फ्रूट सब भेजवाते हैं बट हमारे यहाँ टीचर सब यहाँ देते नहीं हैं औ ख़ुद के लिए रख लेते हैं और हमारे इस्कूल में टीचर्स अच्छे नहीं हैं यहाँ सरकारी इस्कूल में टीचर्स अच्छे नहीं हैं सब कि माँ बाप इतनी अमीर नहीं होते हैं ताकि उन बच्चों को पढ़ा सकें इसलिए सरकारी इस्कूलों में भेजते हैं सरकारी इस्कूलों में पानी सही अच्छी नहीं होती है वहाँ कि खाना अच्छे नहीं होता है कभी कभी तो खिचड़ी में भी चाहे चावल दाल में भी चावल जब लोग फटक कर नहीं डालते हैं ऐसे ही डाल देते हैं किटा उसमे कीड़ी पाया जाता है इसलिए बच्चों को बीमार होने कि पूरी वो होती है यहाँ टीचर्स को कुछ ज़्यादा कुछ आता नहीं है अगर कोई आप प्राइवेट वाली लड़कियाँ इस्कूलों वाली आ कर कई सरकारी इस्कूलों टीचरों से कुछ पूछ दे अभी कुछ कोई एसपेलिङ्ग पूछ देते हैं लोग को आता नहीं है यहाँ के टीचर्स को सरकारी पता नहीं किस हिसाब से पहले के लोग टीचर्स लोग हैं लेकिन कुछ आता नहीं है बच्चे लोग को इतना हम लोग इस्कूल भेजने पर घर पर कुछ पूछने पर कुछ बता नहीं पाते हैं और ये सरकारी इस्कूल के यहाँ टीचर्स बहुत लोग खराब है हमें ये टीचरों कि चैनजिंग कराना चाहिए नहीं यहाँ बच्चों के लिए कोई सुविधा खेलने कि कूदने की नहीं कहीं कोई अच्छी पानी की व्यवस्था है यहाँ पानी की टंकी रहना बहुत ही जरूरी है हमारे गाँव कि टीचर्स लोग हैं जैसे कि संदीप सिंह संदीप संदीप संदीप पढ़ने में बहुत ही कमजोर है बट सरकारी टिचरिंग कर रहा है आज उनकी सैलरी दस हजार रुपये तो बीच में साठ हजार रुपये मिलती थी आज दस हजार मिलती है और ये फिर भी पढ़ाते नहीं हैं बच्चों को बस टाइम पास करवाते हैं और यहाँ कि जो मैडम लोग हैं वो सरकारी हैं दस हजार चौदह हजार सैलरी उठाती हैं और पढ़ाने के नाम पर बैठ कर वहाँ स्वेटर बूंदती रहती हैं बच्चों से अपना हाथ पैर दबाती हैं जो वे बालों से जू निकलवाती हैं बच्चों को पढ़ाती नहीं हैं चने बोलती है कि हमारे लिए ये साग लेकर आना अपने घर से वो लेकर आना ये सब बच्चों से काम कराती हैन इस्कूलों में से कचरा बीनवाती हैं घन ढंग कि आन्टीज में नहीं है बच्चे ही ज़्यादा से ज़्यादा उसमें काम करते हैं बच्चों के लिए ड्रेस कि सुविधा नहीं है बच्चों के लिए बैग नहीं दिया लाया जाता है सब गोवर्मेंट सारी सुविधा देती है बट यहाँ तक तो बच्चों को मिल नहीं पाती है इसलिए बच्चों को हमें सुविधा ने बहुत ही जरूरी है और हमारे गाँव में तीन चार इस्कूल है जिसमें कि जिसमें कि हमारे इस्कूल में सुविधा नहीं मिल पाती है वहाँ के टीचर्स लोग पढ़ने में बहुत कमजोर हैं बच्चों कि सिर्फ पैसा चूसते हैं सरकारी इस्कूलों में पैसा तो नहीं लेना चाहिए बट ये लोग पैसा लेते हैं महीने में पच्चीस रुपये तीस रुपये और सारे इस्कूलों में पैसा लेते इस चीज पर हमें रोक लगानी चाहिए इस पर से हमें चेकिंग करनी चाहिए सरकारी इसी चीज का चेकिंग नहीं करता है इससे बच्चों को झेलना पड़ता है हम बच्चों के लिए बहुत सी जरूरत नहीं पूरी हो पाती हैं बच्चों को कम से कम बच्चों के लिए खेलने के लिए पूरी सुविधा देनी चाहिए उन्हें पढ़ाई करानी चाहिए जिस पहले वाले जो टीचर उन्हें हटाने चाहिए और हमें नए नए चेकिंग लाने चाहिए जो पढ़े लिखे टीचर्स होने चाहिए जो हर चीज के बारे में बताए उन्हें नेहा के बॉडी पार्ट नेम पूछ दो यहाँ का खड़ा पूछ दो बच्चों को गुप्ता खड़ा तक नहीं आता है तीन तीन चार चार में पढ़ने है पूछने पर हम तीन में पढ़ते हैं आठ में पढ़ते दस में पढ़ते हैं बताते हैं बट आता कुछ नहीं है उन्हें एक अक्षर भी उनकी हैंडराइटिंग दिखने पर खिचड़ी कि टांग तरह है अगर कोई प्राइवेट लड़की कोचिंग इस्टार्ट कराए पढ़ाने के लिए तो प्राइमेरी कि वालों बच्चों का हरदम गति खराब इससे बच्चों का फ्यूचर बिगड़ता है बच्चों का फ्यूचर देखना है तो टीचर अच्छे से अच्छे रखने पड़ेगी और इन टीचरों को हटाना पड़ेगा इन्हें रिटायरमेंट देना पड़ेगा इनके इनकी जाँच करनी चाहिए इनकी जाँच करनी चाहिए इनसे पूछना चाहिए कि आप क्या किए कि इतना सरकारी नौकरी कैसे पाएँ कितने घुस उस देकर पाएँ कैसे मिला आपको ये सन नौकरी इन्हें हर चीज़ पर जाँच होनी चाहिए इन सबको टीचरों को पनिसमेंट देना चाहिए कि आप इतना पैसा उठा रहे हैं इतने सैलेरी उठा रही हैं बट बच्चों से आप इतना सारे काम करवा रही हैं इ सब चीज़ों पर हमें रोक लगानी चाहिए सरकार को ये सब चीज देखना चाहिए इन्हें हटाना चाहिए और हमें नए नए टीचर्स और हमें नए नए इस्टूडेंट जो उसको पढ़े लिखे इस्टूडेंट है जो उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है उन्हें सरकारी नौकरी दिलाया जाए वो पढ़ ले लिखे वो सरकारी बच्चों को सो जो लड़कियाँ आजकल टिचरिंग कि तैयारी करना टेट सुपर टेट निकालना पड़ता है बाद में पता चलता है कि क्या कहते वो जो सुपर टेट निकाल लें लास्ट में तो वो तो खड़ा पढ़ाना होता है बच्चों को कितना को उन लोगों को ऐसे लाने चाहिए जो हर एक चीज के बारे में बताए जैसे बॉडी पेट नाम बॉडी पेट पेट एनिमल्स हरेक चीज बॉडी पार्ट कि का नाम नेम बताना चाहिए ये सब चीज बताना चाहिए बच्चों को टेबल याद कराना चाहिए पहाड़ा याद कराना चाहिए जैसे ही इंग्लिस में टेबल याद कराएं हिन्दी में पहाड़ा याद करा ये पहली इकाईं दुईं काईं ये सब करवाते हैं लोग घर से टिफिन बच्चे अपने खुद लेकर जाते हैं थाली के लिए दो अगर को पे दिन खाना भी मिल जाए तो भी साफ से खाना मिलता नहीं एकदम गंदगी से सब कुछ काम होता सफाइयाँ एकदम नहीं है हमें यहाँ कि आंटियों को भी देखना चैहिए आंटी लाना यहाँ बहोत जरूरी होता है और यहाँ कि हर बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जाए तो वहाँ पर काम करने के लिए नहीं भेजा जाता यहाँ के बच्चों से बहुत सारे काम कराए जाते हैं मैडम लोग पर भी रोक लगाने चाहिए प्रिंसपल पर भी टोक लगाना चाहिए ये सब चीज नहीं देखा जाती है गाँव में बट गाँव में ये सब देखना बहुत ही जरूरी है हमारे यहाँ तीन चार कॉलेज हैं बट यहाँ पर टीचर बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं जिससे हमारे फ्यूचर बन सके फ्यूचर यहाँ पर नहीं जिसका बच्चों को पढ़ाना रहता है तो सारे आजकल माँ बाप पास इतना पैसा नहीं है कि जो बच्चों को पढ़ा पाएँ लेकिन फिर भी मजबूरी में भेज रहा ताकि सरकारी इस्कूलों में क्योंकि माँ बाप पास इतना पैसा हो नहीं पा रहा है कि उन्हें उस चीज को पढ़ा पाएँ उस चीज को सिखा पाएँ एंड लेकिन यहाँ कि टीचर उस लोग को बहुत सारी गत पानी कि सुविधा खेलने कि सुविधा ये सब नहीं है खाना पानी हरेक चीज़ को देखता रहना चाहिए ये ये हमारे सरकारी इस्कूलों कि गति है यहाँ कि कर्म से इतनी गंदगी पानी निकलती है लेकिन फिर भी बच्चे वही सब पीते हैं और घर पे आ कर बीमार पड़ते हैं जिससे हमें हज़ार पाँच सौ के दवा करानी पड़ती है इ सब चीज हरेक चीज देखना पड़ता है हम लोगों को बच्चों को मजबूरी में भेजना रहता है कि सरकारी इस्कूल में जो अगर सरकारी इस्कूल में इ सब चीज सुविधा मिल जाए तो फिर यहाँ कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा हमारा बच्चा प्राइवेट में पढ़े हमारा बच्चा सरकारी में ही चाहेगा जो पढ़े सरकारी इस्कूल की बहुत चीज़ खराब है यहाँ कि गति बहुत खराब है यहाँ ढंग से नहीं बैठने के लिए जगह है ब्रेन्च होने चाहिए ब्रेन्च भी नहीं है यहाँ पर चार्ट बच्चा बैठा देता है न तो बच्चे खुद घर से बोरियाँ लेकर जाते हैं बैठने के लिए कम से कम ब्रेन्च होना चाहिए ब्लैकबोर्ड होना चाहिए ढंग से कुछ नहीं है नहीं ब्लैकबोर्ड है नहीं ब्रेन्च है ये सब चीज नहीं है ये सब बच्चों को मिलना बहुत जरूरी है बच्चों को डेली ड्रेस दिया जाता है और डेली वो सब क्या ड्रेस में वो सब यूनिफ़ॉम में जाते हैं सब गंदा माटी बैठेंगे सब गंदा करके आते हैं और हम लोग को डेली सफाई करते करते इधर हम लोग का हालत खराब हो जाता है घर पर आने पर मम्मी लोग डाँटती भी है कि क्या कहें बच्चे इतने गंदे आते हैं कि इतने सफाई से हर चीज भेजते हैं फिर भी इतने गंदे होकर आते हैं